اترپردیش میں تعلیمی ضروریات کے کئی اقسام ہیں جیسے کہ آن لائن کلاسیس پروجیکٹر کلاسیس پریکٹیکلس اور تعلیم کے متعلق باہر لے جائے جانے والے استاد اس طریقے سے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمارے اترپردیش میں ہمارے معاشرے کو الگ الگ طریقے سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں آن لائن کلاسیس کیا ہے جیسے کہ مان لیجیے کووڈ آیا تھا کووڈ میں ہمارے اسکولس سبھی چیزیں بند تھیں لیکن آن لائن کلاسیس کے ذریعے تعلیم کو جاری کیا گیا تھا پروجیکٹر کلاسیز پہلے استاد لیکچر کے ذریعے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ پروجیکٹر کے ذریعے وہ چیز بچوں کو دکھائی بھی جاتی ہے تو یہ ایک مطلب ایک ضروریات ہو گئی ہے اور یہ نئے معاشرے میں آ گئی ہے اور دوسرا ہے پریکٹیکلس بچہ ایک ہوتا ہے لکھنے والا لیکن پریکٹیکل کے ذریعے بچہ اپنا استاد کو بول کر اپنی قابلیت دکھا سکتا ہے اور تعلیم سے متعلق باہر دورے پر بھی لے جایا لے جایا جاتا ہے جیسے کی باٹنی باٹنی میں پھولوں کی بارے میں سب چیز بتانے کے لیے بچوں کو دکھایا جاتا ہے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے اتر پردیش میں تعلیمی نظام کے معاشرے کو بدلتی ہیں